जीवन में बाइक चलाना बहुत जरूरी है इसलिए कि आप बाइक चलाएंगे तो कहीं भी जाना पड़ेगा तो आप अराम से जा पाएँगे जीवन में बाइक चलाना जरूरी इसलिए है कि दूसरों पर आप निर्भर नहीं रहेंगे और अगर नहीं चलाते हैं तो कहेंगे कि चलना है भैया हमको हॉस्पिटल तो अगला बोलेगा कि हमारे पास समय नहीं है देखिए भैया यहाँ जाइए भैया खाली रहते तो उनको लेके चले जाइए फिर उसके बाद वहाँ जाएँगे तो कहें वो खाली हैं कि नहीं हैं वो भी अपना कोई ना कोई बहाना लगा देंगे और किसी यहाँ जाते हैं तो अपना वो कहता है चलिए हम चलते हैं तो इसलिए हर व्यक्ति को बाइक चलाना चाहिए मैं बचपन में जब देखते थे बाइक आती थी तो हमको भी लगता था कि हम भी चलाएँ और बहुत उत्साहित थे कि हमको कोई बाइक दे हमारे पास क्योंकि बाइक नहीं थी तो एक हमारे मित्र थे बहुत बढ़ियाँ मित्र थे तिवारी जी और उन्होंने कहा भैया चलिए मैं बाइक आपको दूँगा तो पहले से शौख थी चलाने के लिए और उन्होंने बाइक दिया हम चलाएँ और वो अपना बता दिए हम चलाने लगे मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ तहे दिल से कि हमपे वो भरोसा जताए और कोई कोई तो बाइक भी नहीं देता है क्योंकि हमारे पास तो बाइक थी नहीं इसलिए उन्होंने हमको समझा और हमको भरोसा किया तो अपना बाइक दिए और बहुत शौक थी कि हम लोग चलाएँ और मिला हम लोग चलाते कोई भी अगर रिश्तेदार भी आ जाता तो उनका धीरे से हम लोग पानी पिला के बाइक लेके चले जाते थे मतलब बहुत शौक उल्लास था कि हम लोग चलाएँ और चलाने का मतलब अपने पर निर्भर हो गए हैं कोई का तर तबियत अगर खराब होता है तो हम लोग समय से उनको हॉस्पिटल भी पहुँचा देते हैं और हॉस्पिटल पहुंचाने पर हम लोग को जो आशिर्वाद प्रदान करते हैं बहुत अच्छा लगता है और हम लोग को भी महसूस होता है कि हमारे अंदर एक काबीलियत है इसलिए थोड़ा सा उनका सहयोग कर देते हैं और महसूस करते हैं कि आज हमारी ये तिवारी जी के नहीं रहते तो हम बाइक नहीं चला पाते क्योंकि मेरे पास था नहीं इसलिए तिवारी जी को बार बार आभार प्रकट करते हुए और जो उत्साह रहता है शुरू में चलाने का उसका हम अपने मुखारबिन्द से कैसे कहें उसके कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं क्योंकि वो बचपन और वो उमंग गज़ब की उमंग होता है जिससे इसलिए मेरे पास शब्द नहीं हैं इसके